السلام علیکم جی میں آپ کی خان ہوٹل میں کھانا کھانے آ چکا ہوں مجھے آپ کا کھانا بہت پسند آئے کیا آپ مجھے ہوم ڈلیوری کی خدمات فراہم کرا سکتے ہیں جی میں اپنے گھر کھانا منگوانا چاہتا ہوں تو جی آپ کی معلومات کا شکریہ میں آپ کو جو آڈر دوں گا اب آپ بتا سکتے ہیں اس کا کتنا چارجز لگیں گے اس وقت اضافی چارج مجھے کتنا ادا کرنا پڑے گا جی آپ مجھے بتا سکتے ہیں آپ کب سے کب تک کے آپ کے ہوٹل میں ہوم ڈلیوری دیتے ہیں یا آپ کے ہوم ڈلیوری کے چارجز کیا ہوتے ہیں آپ کی یہ ہوٹل کتنے ٹائم تک کھلی رہتی ہے ڈلیوری فراہم کرنے کے لیے جی جی آپ کی معلومات کا شکریہ